हांजी हांजी जनाब वनप्लस दा सर कैह्लूं दित्ता हा सर अट्ठ तरीक ऐ अज्ज त्रै चार दिन पैह्लें इक बारी शाह् जी दिक्खना देओ अच्छा नौ नाईन पावर अच्छा वनप्लस दा हा मोबाइल ते एह् एह्दे केह् हा थुआढ़ा फाल्ट जे ओ डिसप्ले एह्दा एह् डिसप्ले पाने आह्ला ओह् है निं हा इत्थै ते ओह् त्रै चार दिन होए उ'नें घर गेदे

जनाब ओह् गल्ल थोह्ड़ी होंदी एक्सट्रा पैसे दी गल्ल निं होंदी ऐ साढ़ी बी बंदा गेदा घर उस्सी कोई एमरजैंसी कम्म पेई दा हा ते बाकी रश बड़ा हा इत्थै जनाब ते चेत्ता बी निं रेहा उ'स्सी निं तां घरै ई गै देई ओड़दे हे बा चेत्ता निं रेहा उस दिन भी ओह् दिक्खो जे माराज ओह्दी गड्डी निकलै दी ही दरअसल ते भी ओह् बंदा चेत्ता निं रेहा उस्सी जंदे जंदे

उ'नें कोई पंज छे दिन धोड़ी औना ते पंज छे दिन धोड़ी करी देई ओड़गै रिपेयर भी भी बी केह् पता किन्ना टाइम लग्गी जाना उस्सी इक डिसप्ले उड्डी दी ऐ इक ओह्दी ते बाकी होर बी फाल्ट केह् पता केह् केह् ऐ उस्सी पर भी केह् करी सकदे अस बी साड़ा बी किश चारा निं ऐ ते बाकी एह्दे च तुस आपूं समझदार ओ भी पर ओह् बी मकैनिक बंदा गै होंदा जेह्का उ'ऐ ठीक करी सकदा साढ़े नेह् थोह्ड़े करी सकदे ठीक उस्सी अच्छा ठीक ऐ जनाब तुस देई ओड़ो उस्सी